आंनि आइ आफा आरो आबै आबौआ फरायाखैआनो होनब्लाबो जायो फरायनो खाबुखौनो मोनासै बिथांमोनहा उन्दै समाव मोजां फरायनायनि खाबु जेबो मोनासै मानो होनोब्ला खाथियाव फरायसालि गैयामोन आरो फरायसालि दंमोनब्लाबो गोजानाव दंमोन बिथांमोनहा फरायसालियाव थांनाय समाव जेबो सुबिदा मोनाखिसै अदेबानि फरायसालियाव थांनानै जेबे डेस्क बेन्स गैया एबा बिजाबफोराबो जोंनि बर' रावाव गैयामोन होननानै आं मिथिनो मोन्दों गुबुन रावआवसो फरायनांगौमोन लोगोसे बै समाव फरायनायनि जेबो परिबेस गैयामोन फरायनायनि जि मैल्य बेखौ बुजियामोन आरो बयनिख्रुइबो गेदेरसिन जेंना बेयो जाहैबाय आंखाल जोबोद गोरिबमोन जोंनि आइ आफा आरो आबै आबौमोननि समाव आं खोनानो मोन्दों बिथांमोनहा बोथिसे जानानै बोथिनै राननानै थायोमोन थालिर रुयै रुयै थास' रुयै रुयै बिथांमोनहा जानांगौमोन आरो जोबोद दुखुनांथाव आबैनाथ' बियै बियै बिबायनानैसो बाबामोनखौ बोथिसे ओंखाम जाहोयोमोन होननानै आङो खोनानो मोन्दों दा बेफोबादि थासारियाव फरायसालियाव थांनानै फरायनाय एबा न'आव फरायनाय बे परिबेसआ गैयामोन ओंखायनो बिथांमोनहा फरायनो हायाखैसै दा आथिखालाव बे थासारिया जोबोर सोलायबोदों होननानै आङो सानो एबा गावनि मेगनजोंबो नुनो मोन्दों सोलायनायखौ दायो सासे गोरिब न'खरनि गथ'आबो मोजाङै फरायनायनि खाबुखौ मोननो हादों मानो होनोब्लाथाय सरकारा गोबां फरायसालि गायसनबाय आरो फरायसालिफोराव फरायसाफोरनो गोबां फ्रियै लेखा

बहि इउनिफर्म ड्रेस एबा गस्ला लंफेन सम सम

एबा फरायनायनि गुबुन गुबुन आगजु जेरै जामिटि बागसु बायदिसिना खाबुफोरखौ फ्रियै फरायसालियाव होदों आरोबाव जायफोर न'खरा गथ'नो बोथिसे ओंखाम जाहोनो हाया एबा जाहोहरनो हाया बेफोरबादिनि थाखाय एबा गासै फारायसालिनि थाखाय फरायसाफोरनि थाखाय सामफुआव बोथिसे मिड डे मिल ओंखामनि लाहार फाहारबो खालामनाय जादों बयनोबो सानजौफुआव सामफ्रामबो बोथिसे ओंखाम फरायसाफोरनो जाहोनाय जायो दा बेफोरबादि खाबु मोननायनि थाखाय जोंनि बे हालामाव एबा दानि थासारियाव गोबां फरायसाफोरा मोजाङै फरायनो हादों एबा फरायनो खाबु मोन्दों दायो बेफोरबादिनि थाखायनो आङो आगोल आइ आफा आरो आबै आबौमोननि समनिख्रुइ दासिम थासारिया गोबां सोलायबाय होननानै आं सानो एबा